इफ सपोज आमच्या गांवांत कोणाक डायरिया जालो जाल्यार म्हाका असो दिसता की ते लोक घरगुती उपाय करचे साणून डॉक्टरा कडेन पयलीं धांवतले आम सो म्हाका तांकां सांगपाचो आसा की अशे खूब घरगुती उपाय आसत जे डायरिया जो जाल्लो आसा ताका कमी करतली पयली म्हणजे उपाय जो आसा तो जिरा आनी गोडाच्या गोडाच्या पानांचो रोस जिरें खतखतून तेतून थोडो गोड घालपाक जाय ह्या पिल्यार आमच्या आमचो जो पोट आसा तो खराब जायना ना आनी जाला सुद्दा जाल्यार तो तेका सारकें करता आनी आमच्या आंगांतली उर्जा परत येता गोड आसता तं आमच्या आंगाक उर्जा दिवपाक सारकें काम करता आनी जिरा पोट शांत करता ह्यो जालो एक उपाय आनी दुसरो उपाय म्हणजे ताक ताक म्हणजे आतां छास म्हणटात बग तेतून जर थोडो मींट आनी जिरा घालून जर तयार करशात जाल्यार तो खूब फायदो तेचो खूब फायदो जाता तेतून प्रोबायोटिक्स आसतात जे आमच्या पोटांतलो रोग काडपाक हेल्प करता आमकां थोडे लोक ताकान पुदिनाचोय रोस काडून पितत परत दुसरो उपाय म्हटल्यार भेंण्यान भेंण्याची भेंण्यांच पाणी राती दोन तीन भेंडे पाणयन भिजात सोडपाचे सकाळीं तेचो रस पिल्यार पोटांतले सगळे जंतू म्हणजे डायरिया बीन तसलो काय प्रोब्लम आसा तो कमी जाताला म्हणजे अस सगळत सारक्या कमी जावचो ना पूण मात्सो तरी कमी जातलो पोटाक आमचे सुूख शांती गावतली कित्याक की भेंण्याचा पाणी जो आसता तो पोटान जाल्ल्या डायरियाक रावयता आनी सगळ्यान बेस्ट म्हणजे नाल्लाच पाणी एकदम बेस्ट तेतून सारके प्युवर मिनरल्स आसतात जे आमच्या शरिरान पाणी आनी इलेक्ट्रोलायट्स परत दितात लोक खूब फावटी सांगतात की तूं डायरिया तो कमी जावचो ना घरान रावा नाका घरांतलो उपाय करूं नाका डॉक्टराकडे च पण तसो नासतात एकदां तूं जर घरांतलो उपाय करून बक्षीत जर कमी जायत ना जाल्यारच म्हगेर डॉक्टरा कडेन वचपाच